हलो हलो मैं जी मैं टीचर बात कर रही हूँ आपकी बेटा आपके इस्कूल में इस बार इस बार भी पेंटिंग की प्रतियोगिता रखी गई है रखी गई है तो उसमें आपको भाग लेना है तो आपको है है न एक टॉपिक दिया जाएगा उस उस पर आपको ड्रॉइंग बनानी है जैसे जैसे जै जैसे जल बचाओ पर है ठीक है पेड़ बचाओ

हाँ और बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ जैसे प्रकृति पर है ठीक है ऐसे बहुत प्रकार के टॉपिक है जिस पर आपको विडीओ वो पेंटिंग बनानी है जैसे भारत का नक्शा बना देना ठीक है हाँ ऐसे ऐसे मतलब आपको है ना पेंटिंग बनानी है इसमे न अनेक प्रकार के मतलब टीचर लोग आएंगे बाहर से जो चेक करेंगे जिसकी जैसे आप पेंटिंग आप की हुई या किसी और बच्चे की पेंटिंग जैसे फर्स्ट आई तो उन्हें प्राइस भी दिया जाएगा उसकी पेंटिग बाहर ले जाएंगे यदि बाहर भी किसी दूसरे जैसे बड़े जो सर मैम आते हैं हमसे ऊँची पोस्ट के जो उन्हें पसंद आई तो वो आपको मतलब जैसे वो आ कर ले जाएंगे ठीक है जैसे तो है न अरे बेटा आपको रुचि थी ना पेंटिग बनाने में इसलिए मुझे बताना पड़ा कि आप भी भाग ले लो हाँ तो एक काम करना बेटा अभी शाम को है ना आप प्रेक्टिस कर लेना पेंटिग की ड्रॉइंग बना बना कर देख लेना यदि आपको कल जैसे आप आओ तो आपको ऐसा नहीं लगे कि कुछ अधूरी छूट रही हैं मुझे इसकी प्रेक्टिस करनी थी ये करना था वो तो आप आज है न पूरी प्रेक्टिस कर लेना है न तो फिर है ना कल ग्यारह बजे तक सर आ जाएंगे तो आप भी जल्दी पहुँच जाना दस बजे इस्कूल और थोड़ा सा मैं आपको इस्कूल में ही समझा दूँगी ठीक है ओके